पहिरें पाणी खे छाणे करे पीअण बि शुद्ध थींदो आहे ऐं उन खे ॿियों तरीक़ो आहे उबारे करे पिजे ऐं हुन में फिटकरी विझी करे बि पीअण सां पाणी शुद्ध थींदो आहे